दिनै भारतआव जेंना नुजानायनि जाहोनफोरानो जाहैबाय टेक्स खांनायनि दामफोरा बारा जानायनि जाहोनावहाय दिनै गोबांथार मुवा बेसादफोरनि दामफोरा एबा रां लानायफोरा बारा बारा जाबाय जेराव गोरिब गुन्द्रा गैजारोङि मानसिफोरा बायनानै जानो कस्थ' जाबाय आरो थावफोरनि एबा डिजेल पेट्र'लफोरनि दामफोरा बारायनायनि जाहोनाव गारि मथर गाखोनाय फोरनि बेसेनफोराबो बारा लाबाय जेराव गोरिब गुन्द्राफोरनि हान्थिनाय लामाफोरा खस्थ' जायो बेफोरनि सायाव दासिमबो भारतनि माखासे दैदेनगिरिफोरा दासिमबो नायबिजिरनाय जायाखै